मैं अपने घर या बगीचे में पक्षियों को दाना डालती हूँ उसमें पक्षी आते हैं और उनको भूख लगी होती है तो वो एकदम बहुत ही भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं मैं उनको उनको उनको सुरक्षित रखने के लिए बिल्ली और कुत्तों को दूर रखती हूँ और मैं अपनी छत पर पक्षियों के लिए सुबह शाम दाना पटकती हूँ और मैंने अपने बगीचे में एक पेड़ के एक परिंदा बांधा हुआ है उसमें मैं डेली पानी भरती हूँ साफ करती हूँ तो उसमें पक्षी आकर बैठते हैं चहचहाते हैं तो वो चहचहाना उनका गुटर गूं करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सुबह शाम उनको दाना पानी खिलाती हूँ तो ऐसा करने से मुझे मेरे मन को सुकून मिलता है